आमचे तेन्ना कोंबड्यो गायी खूब आसताल्यो कोंबड्यो आमी आसता पोंसतालीं तांतयां घालतालीं केन्ना आमकां खावंक मेळ्ळा जावं आमी कोणाकय दितालीं चडान चड आमी दवरतालीं तशीं तीं कोंबडी आमची पिलां काडटालीं पिलां काडल्या उपरांत कोणाकय अशी कोणय जाय जाल्यार विकतालीं लोक केन्नाय अशे पार्ट्यो करून व्हरताले वा तेन्ना व्हरताले जावं आमी घरांत पासून कातरून खातालीं अशें आमचे कोंबड्याक जायते आसताल्यो तशीच गोरवां आसतालीं गोरवां आमी दूद काडटालीं विकपा आहल्यार विकतालीं नाल्यार विकूंक मेयणा जाल्यार कोणा अशी आतां तेंकां दितालीं तेच्या पासून दुदा पासून धंय करतालीं धंय करून मागीर ताक करप ताक जाल्या उपरांत तूप करतालीं अशें विकपा मेळ्ळ्यार विकपाचें नाजाल्यार अशें कोणाक अशें पयलींचे पयलीं कितें विकूंक चड कोणा वांगडा पयसो बीन नासतालो तेन्ना अशें चडान चड आमी फुकट्याक दितालीं अशें करून आमी जनावरां पाळटालीं